हाँ मैंने गर्मी के समय में आराम करने के लिए छुट्टी ली थी और वो छुट्टी को तरोताजा करने के लिए मैंने बाहर जा कर घूमने फिरने का और वहाँ आराम करने का योजना बनाई थी जिसके लिए मैं मुंबई गया था और वहाँ पर मैं घुमा फिरा और साथ ही में आराम किया यह छुट्टी मेरे लिए बहुत ही यादगार रहेगी क्योंकि मैं मुंबई जा कर मैंने ये छुट्टियाँ बिताई और वहाँ पे आराम भी किया घूमा भी जो कि मेरा अनुभव बहुत अच्छा हुआ क्योंकि छुट्टियों के बिना जाना आना असंभव हो जाता है क्योंकि छुट्टियाँ मिल नहीं पाती इसलिए ना ही आराम मिल पाता है क्योंकि अगर छुट्टी लेकर घर भी रहो तो घर के भी कुछ ना कुछ कार्य आ जाते हैं इसलिए मैं छुट्टी लेकर बाहर चला गया था और गर्मी के समय में वहाँ घूमा था बहुत ही मजा आया था और साथ में मेरा अनुभव भी बहुत अच्छा रहा इसलिए छुट्टी ऐसे समय में बिताओ कि कि बहुत अच्छा रहे और छुट्टी बेटर बनाने के लिए हमें कोई आरामदायक और सूकून वाली जगह चाहिए जहाँ पे हम अच्छे से आराम कर सके और तरोताजा हो